हमर तऽ गाम छै हमर तऽ ई सासुर भेलै सुखपुर सुखपुर सासुर सुपौल जिला पड़ै छै लेकिन गाममे जब हमरासभ इहाँ पूजा उजा होइ छै तऽ भजन बहुत अच्छा गाबैत छथिन भजनमे तऽ सभसँ अच्छा हमरा सभ इहाँ जे ढोलमझिरा जे सभ लए कऽ आबै छथिन उहाँ तबला उबला बजाबै छथिन गाना गाबै छथिन महिलोसभ साथमे बैसिकए ओकर बाद गाना गाबैमे तऽ सभसँ अच्छा हमरा सभ इहाँ कुन्दनजी छथिन आओर रामूजी छथिन ओ दुनू आदमी तऽ बहुत अच्छा ओहो सङ्गीतके छथिन एकदम साथमे ओहोसभ बैसिकए ओहोसभ गौलनि अपन तऽ साथमे हमहुँ सभ सभ महिला एकसाथे बैसिकए आओर गाना गैली आओर सुनैमे भजन तऽ बहुत अच्छा लगैए आओर हम कि कहू पूजापाठ तऽ एहिसँ अच्छा लागै छै घर घरमे आनन्द आबै छै